جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ کے علاقے میں آمدنی کے ذرائع کون سے ہیں اور لوگوں کو روزگار کے کون سے مواقع میسر ہیں میرے یہاں پر پیسہ آمدنی کمانے کے لیے لوگ چائے کا ڈھابہ کھول سکتے ہیں اور جوتوں کی دوکان کھول سکتے ہیں اسٹیشنری کی دوکان کھول سکتے ہیں فرٹیلائزر کی دوکان کھول سکتے ہیں اور گاڑی وغیرہ کو ٹھیک کرنے کے لیے دوکان کھولی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ کپڑوں کی دوکان کھولی جا سکتی ہے جوس وغیرہ اور بھی بہت سی چیزوں کی دوکانیں کھولی جا سکتی ہیں اگر کوئی آدمی مطلب کوئی بہت سے لوگ اگر پیسے کمانا چاہیں تو اس کے لیے وہ بچوں کو ٹوشن دے کر اس سے پیسے کما سکتے ہیں اور وہ ایک اسکول میں ٹیچر کی جاپ کر سکتا ہے اور ایک فارما کے گھر پر ٹریکٹر چلا کر آمدنی کما سکتے ہیں اور گھر کے لوگوں کے جو پالتو جانور ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کر کے وہ پیسے کما سکتے ہیں دھوبی کا کام کر سکتے ہیں کسی دھوبی کی دھوبی کسی کے یہاں کپڑے دھل کر کام کیا وہ پیسے کمائے جا سکتے ہیں